मुर्गा एक सए अस्सी ओ कए किलो लेबै ओ

हॅं हॅं ठीक छै हमहुॅं भेज दै छियै हॅं मछलियो छै अढ़ाइ सए अढ़ाइ सेर हॅं अच्छे ठीक ऐं मुर्गे खाली लेबहो कहलू मछलियो लेबै हॅं हॅं ओ ठीक छै पहुंचाई दै छियै लेकिन पैसामे दिक्कत नहि करिहो दै दिहो हॅं हॅं मछलियो लए ने लए सस्ते छै अच्छे दए दइ बांटल छहो की दू जगह की करबहो आ नहि एक किलो सॅं की ओ भेज दै छिअ हम पैसा दिक्कत नहि करिहो हॅं हॅं पता बताई दहो केतेक कहाॅं छहो ओहिजा पहुॅंचाइ देब हॅं हॅं अच्छे हॅं दाम कतेक कहलियै याद छऽ ने

हॅं अच्छे